इन्टरनेट के माध्यम से हमलोग जो है बहुत चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं बैंक के बारे में जैसे कि नहीं जानकारी रहती है तो इस द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से हम जानकारी कर लेते हैं हो जाते हैं प्राप्त कर लेते हैं हमारा काम हो जाता है इसमें कोई अथी नहीं है जैसे कि जो जान जानना है कि जो इसका सत्र कब से कब शुरू होगा कब से शुरू हुआ है इसमें क्या क्या है नए नए तो योजना आ रही है तो हमलोग सब समझ लेते हैं हो जाता है इसमें हमारा समाचार पत्र ही है बहुत अथी उम्मीद का निभाता है यही हमारी बहुत बड़ी चीज़ है जो इसके माध्यम से हो हुए नए नए बदलाव हमको पता चल जाता है हम हम जब नहीं रह नहीं रहते हैं किसी के द्वारा जो चलिए दिखा दीजिएगा करा दीजिए हमको अपनी जानकारी हो जाती है हम कर लेते हैं इसमें कोई अथी नहीं है बहुत अथीवाला इन्टरनेट हमारी बहुत मदद करता है बहुत मदद करता है इसमें नई नई योजना आती ही रहती है इसके बारे में हमलोग सब पूरा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है बहुत अच्छी चीज़ मिली है हमको जीवन में जो अब नहीं होता है जो किसी से पूछेंगे कैसे होता है नहीं जानकारी रहती है तो कैसे करते और जानकारी हो जाती है तो किसी से पुछ्बो नहीं करते हैं कर लेते हैं अपने आप पर तो हो जाता है जानकारी भरोसा भी है बहुत अच्छी चीज़ दी है जीवन में मिला है हमलोग बहुत अथी से कर लेते हैं जिसको नहीं आता है उसको भी बता देते हैं कहते हैं सुनिए देखिए समझिए करिए तो वह लोग को भी हो जाता है वह लोग भी को इन्टर माध्यम से उस पढ़ने पढ़ाने पड़ता पढ़ने पढ़ाने से सुविधा मिलती है उसकी नीतियों को जानने के लिए बाद में काम करने के लिए सुविधा होती है कोई चीज़ की बाधा नहीं होती है बहुत अच्छी चीज़ हमको मिली है इसके द्वारा इन्टरनेट हमारी बहुत मदत करता है बहुत बहुत इसी द्वारा तो यह है हमलोग को यह कोई चीज़ में टेन्शन नहीं होता है बहुत जल्दी जानकारी भी हो जाती है काम कर लेते हैं किसी से पुछ्बो नहीं करते हैं हम इतना हो गया है हमको जो कोई दिक्कत नहीं हो रही है इतना हम हो गया है हम भी समझने लगे जो खुद से बात कर लेते हैं काम कर लेते हैं